हम किरण कुमारी बोल रही है हम बोलै रही कि जे अहाँ चावलके कितना दाम पड़ै

टका क्विंटल मने मिनी के दू हजार मिनीके तऽ जादा दाम हुए है अभी घटि गेलय हँ हँ आर पलक आर पलकके घटि गेलै हँ ने ऐसे मार्केटमे उतार चढ़ाव आते रहैत छै ओएहसँ घटि गेलै हँ ने पलकके कितना पड़ै है अभी अच्छा आरो अथीके सूपर पलकके

ठीके है दू तीन क्विंटल चावल लेबैके है

दुकान पर ही ठीके है दू तीन क्विंटल थोड़ा कम लेस करतिए तब ने दू तीन क्विंटल एके बार ले लेतिऐ अच्छा पचास टका घटा देबय ने अच्छा हँ अच्छा ठीके हँ अच्छा देखैत छियै एबै दुकाने पर लए तऽ अच्छा ठीक है दुकाने पर एबै लए लेबै चावल अच्छा ठीक है तब नहि अभी चावलके जादा जरूरी है चावले लैतिऐ हाँ चावल लए लेतिए हँ दू तीन क्विंटल चावल लए लेतिऐ दू तीन वेराइटीके हँ ठीके है अच्छा ठीक है तऽ भेजी देबय लाबै लऽ चावल आरो किछुके अभी जरुरत आय ओ दूसरा दूसरा चवाल एलहुँ छै आओरो कोन चीजके रेट कमलो छै ओएह कोई कोन चीजके रेट कमलो छै ओ बतेबिऐ तऽ ओएह लए लेबै आरो स्टॉक करी देबै लए कऽ ओ अरवा चावल नहि अच्छा ठीक छै अरबा चावल लए लेबै तऽ पचास किलो ठीक है शाममे भेजी देबए भेज देबए बात करिके दए देबए ठीक ने ठीक